हीअं त सिंधी लेखक घणाई आहिनि ऐं घणाई किताब लिखिया आहिनि ऐं मुंहिंजी पसंदीदा लेखक पोपटी हीरा नंदानी राम पंजवाणी प्रकाश मोती आहिनि इन्हनि घणाई बुक लिखिया आहिनि ऐं असां पढ़ी उन्हनि मां शिक्षा वरिती आहे ऐं घणा मोत राम पंजवाणी गीत बि सुठा ॻाईंदा हुआ असांजे पासे आसे पासे में उन्हनि जा गीत हलंदा हुआ असां वञी ॿुधंदा हुआसीं ऐं गीत ॻाईंदा हुआसीं